हेलो हेलो जी सर मैं चिराग टिफ़िन सेंटर से बात कर रहा हूँ जी सर आप क्या अमन कुशवा जी सर लास्ट टाइम जो आपने चावल दिया था ना जो तो मैंने क्या उसको यूज़ किया तो रिस्पोंस अच्छा नहीं आ रहा है उसका कस्टमर से नहीं ज़्यादा पुराने कहाँ है अभी वन वीक हुआ है हाँ जी ग्वालियर से सेकेंड टाइम

बासमती राइस

पाँच किलो वाला बासमती राइस पैक पैक

ऐसा हो सकता है सर या तो पैकिंग चेंज हो गई हो आपकी क्योंकि क्या है मैंने जो टिफ़िन के लिए अपने कस्टमर को दिया ना तो उनका रेस्पोंस नहीं आया सही वह बोल रहा टेस्ट भी थोड़ा अजीब है अरे ऐसे कैसे सर आपका नम्बर कैसे आ गया फ़िर मेरे पास अच्छा लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है फ़िर बताओ इसका फ़िर क्या करें तो ठीक है फ़िर देखते हैं फ़िर आपके ऑफिस पर विजिट करता हूँ मैं फ़िर और क्या है हाँ ओ के हाँ ओ के ओ के ठीक